हलो गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम सलोनी बात कर रही हूँ मैं मैम वो हमारा अभी न्यू लॉन्ज हुआ है न्यू ज्वेलरी लॉन्च हुआ है तो मैम उसे कैसे उसकी मार्केटिंग किस प्रकार हम करें बताइए आप कुछ सजेशन यस मैम

यस मैम

हाँ हाँ यस मैम यस मैम यस मैम ठीक है मैडम जी मैं यह कर देती हूँ कि उन्हें सब जगह पर अपलोड करके इनके अच्छे से उनकी मार्केटिंग करवाती हूँ हाँ हाँ हाँ ठीक है मैम मैं करवा देती हूँ है न ये सारा काम सबको भेज देती हूँ और सबको बता देती हूँ कि कैसे क्या करवाना है ठीक है मैम ओके मैम

ओके मैम ओके मैम

ओके मैम ठीक है